पहिरें जे ज़माने में पॉस्ट हल्दी हुई डाक हल्दी हुयूं अॼु लिखूं त हफ़्ते में ईंदी हुई टेलीफ़ोन बि त न हूंदा हुआ टेलीलाइन जीअं हूंदी आहिनि अॼुकल्ह त सभु उपलब्ध आहे ऑनलाइन इंटरनेट वग़ैरह सभु आहे पर असांजे समय ते असांखे इअं ख़ुशी मिलंदी अॼु बि असां इहो सभु काफ़ी यादिगिरियूं रखी आहिनि डाक हल्दी हुयूं सिका जेका लॻंदा हुआ असांखे माना जेकी ख़ुशी पुराणी माना लेख पत्र में असांखे माना चिठी में पढ़ी करे मिलंदी हुई अॼुकल्ह कंहिंखे समय काने हिक त के हर कोई पंहिंजी लाइफ़ में व्यस्त लॻो पियो आहे सभु कुझु तमामु ॻाल्हियूं आहिनि ऐं असांजे समय में पहिरें जे ज़माने में जेकी ख़ुशियूं हुयूं मांखे जेसीं ताईं लॻे थो त हाणे जे समय में इहे सभु ॻाल्हियूं काननि इहे दुख जी ॻाल्हि आहे ॾाढी दुख जी ॻाल्हि आहे हर कोई पंहिंजे खां काफ़ी परे थी रहियो आहे पहिरीं भली पंद्रहनि ॾींहं में हफ़्ते में चीठ्ठी ईंदी डाक ईंदी हुई हुनजो रियल में हक़ीक़त में मुल्य हुओ हिन खां मूंखे इहो सिखण मिलियो त हुन में यादिगिरी रहंदी हुई सभु कुझु हूंदी हुई हर कोई ऐं समय डींदा हुआ अचिणो हुजे या कुझु हुजे हुन पत्र द्वारा चवण में ई ईंदो हुओ ॿीं ॻाल्हि तमामु बहितर ॻाल्हि इकठा अॾु बि पथर ऐं इहे सभु इकठा करण खां हुन मुलीअ हीअं ज़रूरु आहे असांखे मूंखे मां अॼु मुंहिंजे ॿारनि खे ॾेखारिया आहिनि सन उणिवीह सौ छानवे सतानवे अठानवे में बि माना पंजानवे में बि डाक हुई पॉस्ट जो अॼु बि पुरानी यादियूं मां कंहिं महिल कंहिं महिल पंहिंजे ॿारनि सां शेयर कंदो आहे मित्र यारनि सां मां ॾेखारींदो आहियां त उहो मूंखे अॼु जे टाइम में हीअं चवंदा आहिनि की चरिया पंती आहे इअं आहे पर उन्हनि खे असल ॻाल्हि सॼी समुझाईंदा आहियूं या सेखारींदा आहियूं त उहा चवंदा आहिनि वाकई कुझु हुई ऐं रियल ॻाल्हि आहे हक़ीक़त ॻाल्हि अथव पहिरें जे समय में माण्हूअ खे सिक प्रेम ॾाढो हुओ अॼु बि आहे पर अॼु जे समय में माण्हूअ खे हिकु ॿिए खे समय नथो ॾिए पहिरें जे टाइम में लेटर ईंदो हुओ पत्र ईंदो हुओ हुन ते डाकियो खणी करे घरु ईंदो हुओ सभु हिकु माना हुनजे पोया डुकंदा हुआ जी डाक आई आहे असांजी डाक आई आहे हिनजो मुलीअ मुलीअ मूंखे ॾाढो तमामु बहितर लॻो कुझु सिखण मिलंदो माना मज़ो ईंदो आहे आनंदु ईंदो हुओ की असांजी डाक ईंदी हुई असां डुकंदा डुकंदा वेंदा हुआसीं पढ़ंदा हुआसीं मामा मामा वॾा ईंदा हुआ असांजे नानणनि मां इहे सभु ईंदो हुओ त असांखे ख़ुशियूं मिलंदियूं हुयूं उहो ख़ुशियूं अॼु मूंखे इअं लॻे थो वॾी कॾहिं वरी कॾहिं लोटी करे न अची हिनजे लाइ मूंखे ॾाढी इहे यादिगिरी ईंदी आहे मां इहे सभु काफ़ी कुझु इकठो कयो आहे मूं वटि अॼु बि डाक जी टिकटियूं चिठियूं पेयूं आहिनि ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे मां कंहिं महिल जंहिं महिल मां अपसेट हूंदो आहे पुरानी यादि ईंदियूं आहिनि त असांजे परिवार जा फ़ोटू वग़ैरह सभु कुझु कढी करे वेंदो आहे ऐं ॾिसंदो आहियां ऐं ॿीं मूंखे ख़ुशीअ जी ॻाल्हि त थिए थी अॼु कुझु ॿुधाईंदे ख़ुशी थी थिए त की बाक़ी असांजे टाइम ते टेलीविज़न वग़ैरह हेॾो कुझु कान हुओ असांजे एंटिना आहियूं मथे करे हिलाईंदा हुआसीं अॼुकल्ह त सभु कुझु थी वियो आहे हुन टाइम जी ख़ुशियूं कुझु अलॻि हुयूं असां इहो ई ॿारनि खे सेखारींदा आहियूं हर बार असांजे ॿारनि खे के सिंधी असल सिंध में हीअं थींदो हुओ सिंध ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइण में थोरो उहो लॻंदो आहे पर असां सॼी सिंधी उन्हनि खे हक़ीक़त ॿुधाईंदा हुआसीं ग़रीबी ॿुधाईंदा हुआसीं हर शइ ॿुधाईंदा हुआसीं हर त्योहार कीअं थींदो आहे सिंधी में एकिता प्रेम कीअं हूंदो हुओ सभु सेखारींदा हुआसीं हिन सां कुझु न कुझु नओं असांखे सिखणु मिलंदो ऐं डाक जी ॻाल्हि कयाव त डाक ऐं टिकट पथर हाथीअ में उहा असल निशानियूं आहिनि जेको हिन समय ते न थी पाईंदो हुनजे लाइ चवंदा अथव झूनी शइ जो मुल्य झूनी त झूनी हूंदी आहे सोन जे बराबरि हूंदी आहे